جیسے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کو موائل کو اٹھا پٹک کرنے سے ٹچ الگ جاتا ہے ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے ڈھکن پھوٹ جاتا ہے تو اسی طرح تکنیکی اس میں مشکلات ہوتے ہیں تو اس کو جو ہے اب بڑھیا سے چپکا کو بیٹھا دیتے ہیں کیونکہ مارکٹ میں جانے سے زیادہ پیسہ لگ سکتا ہے جیسے اور گھر میں کوئی سامان خراب ہو جاتا ہے جیسے پنکھا ہو گیا تو یہ سب بھی خراب اور ہو جاتا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے سے ہی کوشش کرتے ہیں اور ٹھیک کر ہی دیتے ہیں اور بہت ایسا ہے سامان ہے جو جیسے موبائل ہی دیکھ لیجیے موائل کا گلاس کو اکھاڑ دیتے ہیں تو اس کو پھر ویسے ہی چپکا دیتے ہیں کیونکہ گلاس لگانے میں پھر سے اتنا ہی پیسہ ہم کو لگ جائے گا اور بچہ ہی تو ہے گھر میں کوئی سامان بورڈ کو بار بار ٹیپ ٹاپ کر کو خراب کر دیتے ہیں تو اس کو سویچ کو اپنے سے ہی کھول کو اندر سے ٹھیک کر دیتے ہیں تاکہ زیادہ پیسہ نہ لگے مارکٹ لے جائیں گے تو اس میں پیسہ زیادہ لگنے کا یہ ہے تو اس دور اور ایسا ہی تکنیکی مشکلات ہے آتے رہتے ہیں تو ایسے مشکلیں حل کر دیتے ہیں بچہ یہ کچھ خراب کر دیتا ہے اور بہت سی چیز ہیں جو خراب کرنے میں آگے رہتے ہیں بچے تو اس کو بہت اپنے طرف سے ہی ہم کوشش کر کو ٹھیک کر دیتے ہیں تاکہ مارکٹ ہم کو نہ جانا پرے مارکٹ جانے کے بعد زیادہ پیسہ لگ جائے گا اس کے ہی وجہ سے ہم اپنے سے ہی کوشش کرتے ہیں یہ ٹھیک ہو جائے تکنیکی مسائل مشکلیں ہیں اور اپنے سے ہی حل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں تاکہ کوئی دقت نہ ہو اور کوئی پریشانی نہ ہو بچہ ہی ہے برف کو اٹھا کو پٹک دیتے ہیں اس کا ڈھکن کھل جاتا ہے تو اس کو جو ہے لگوا لگا دیتے ہیں چپکا دیتے ہیں تاکہ نیا نہ لانا پڑ جائے نیا لانے کے لیے پھر سے اس میں یوں پیسہ لگ جائے گا زیادہ اس کی وجہ سے یہی سب تکنیکیں اور مشکلاتیں ہیں حل کر لیتے ہیں اور